बे बुहुमनि सोलायनायखौ गोबां नुबोबाय आं गोदोनि समाव एसेबांमानि गरम जायामोन नाथाय दानि दानि समाव गोबां गरम जाबाय मानोना बुहुमा आथिखालाव गोबां सोलायबाय सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे सुबुंफोरा गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै न' बां लुबाय बिफां लाइफांफोरखौ दंस' खालामजोबबाय बेफोरनि थाखायनो आथिखालाव बुहुम बुहुमा गोबां सोलायनाय जाबाय बेनि थाखायनो आथिखालाव गोबां गरमनि नुजाथिया नुथायाबो नुजाथिनाय जायो गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरबादि गरम जायामोन मानोना गोदोहाय सुबुंनि सानखोआबो खम आरो बिफां लाइफाङाबो गोबां दंमोन नाथाय आथिखालाव आथिखालनि सुबुंफ्रा बिफां लाइफां खौ दानफाय जोबनानै न' बां गोजौ गिदिर बिल्डिं बेफोरखौ नुनानै लुनाय जा लुनायसै नाथाय आथिखालाव गरमनि थासारिया गोबां जाबोबाय मानोना बै समाव माखासे सुबुंफोरा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायामोन आरो गायनानैसो लायोमोन नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायोसो आरो गायनायखौ नुनो मोना गायनाया बुहुथ खम बेनिखायनो आथिखालाव बे बुहुमनि थासारिया गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो मानोना गोदोनि समाव गारि मटर बेफोरनि हान्था मेलायाबो बुहुथ खममोन नाथाय आथिखालाव गारि मटरनि हान्था मेलाया गोबाङानो जाबाय बेनिखायनो बे बुहुमनि सोलायनाया सोलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों